जोंनि जायगायाव चियार बानायनाय माबानि रायदोंनि चियार आरो मरा चियार खौ जोंनि जायगायाव बिखौ बानायो आरो बिखौ रोंजोबो आरो इन्दिनि एम्फौखौ जोङो फिसियो गोरलैनिफ्राय फिसिनानै जोङो इन्दि बिलाय होयो ओफ्राय एम्फौआ मोनो जालि थोबो थावख्रियाव रुग्रोयो इन्दि फिथोबखौ रुनानै जोङो ताखुरिथावख्रियाव लुयो लुनानै फानेवआव फोनाङो फानेवनिफ्रायसो आरो थुनफिननानै बेखौ थुननानै जि सोंनानै दायो आरो बिखौनो जोङो फानो बे इन्दि जिखौनो लुनानै दानानै